ادب اور شعر و شاعری اور تعلیم و تربیت كے لیے وہی زبان موزوں ہوتی ہے تعلیم پانے والے اسے آسانی سے سمجھ سكیں